हम भारतके बिहार राज्यके निवासी छी ओना तऽ हमर राज्यमे लोक बहुत सारा वस्त्र पहिरैके शौकीन राखै छै लेकिन हम अपन राज्य मिथिलाञ्चल क्षेत्रके किछु वस्त्रके नाम अहाँके बता रहल छी हमर मिथिलाञ्चल क्षेत्रमे लोक बहुत सारा वस्त्र पहिरैके शौकीन राखै छै लेकिन ओहिमेसँ जे पुरुष छै से धोती आओर कुरता आओर जे महिला छै ओ साड़ी पहिरैके शौकीन राखै छै धोती कुरता हमर मिथिलाञ्चलके पौराणिक वस्त्र छै ई बहुत साल पहिनहिएसँ पुरुष पहिर रहल छै आओर महिला साड़ी चाहे ओ मिथिलाञ्चल किएक नहि होइ भारतके कोना कोनामे महिला साड़ीसब पहिरै छै हमर मिथिलाञ्चलमे बहुत एहन वस्त्र छै जे लोक आब धीरे धीरे लोक पहिरऽ लागलै हँ हमर मिथिलाञ्चलमे जे शादीसँ पहिने लड़कीसभ होइ छै से सलवारसब पहिरै छै लेकिन शादीके बाद वएह लड़की साड़ीके ओर अग्रसर होइ छै हमर मिथिलाञ्चलमे बहुत सारा लोक एहन छै जे धोती पहिरनाइ तऽ जानै छै लेकिन ओ पहिरै नहि छै किएकि लोक धोतीके बहुत नीच वस्त्रके रूपमे देखनाइ पसन्द करै छै लेकिन ओकरा सभके ई नहि पता छै कि धोती हमर पौराणिक वस्त्रमेसँ एक छिए हमर मिथिलाञ्चलके पहिचान धोती पान आओर मखानसँ होइ छै हमर मिथिलाञ्चलके लोक कतहु भी जतऽ चाहे ओ बारातमे किएक नहि होइ छै हमर मिथिलाञ्चलमे धोती धोती पाग आओर मखान ई हर जगह देल जाइ छै हमर मिथिलाञ्चलके लोक धोती अहिओ दुआरे जादा पसन्द करै छै किएकि धोती बहुत आरामदायक वस्त्र छै हमर मिथिलाञ्चलमे धोती लोक बहुत सारा पहिरनाइ पसन्द करै छै धोतीसँ बहुत लोक एहन होइ छै जे ओ ओकरा पहिरैमे आरामदायक लागै छै हमर मिथिलाञ्चलके महिलासब साड़ीके ओर बहुत अग्रसर होइ छै किएकि साड़ी हुनकर सबके बहुत पुराना वस्त्र छै साड़ी हमर मिथिलाञ्चलके महिलासब बहुत पहिरै चाहै छै साड़ीके ओर हमर मिथिलाञ्चलके महिलासभके जादा आकर्षित होइ छै हमर मिथिलाञ्चलमे बहुत सारा एहन वस्त्र छै जे लोक पहिरनाइ तऽ पसन्द करै छै लेकिन ओ पहिरै नहि छै हमर मिथिलाञ्चलमे सबसँ जादा कोनो चीज कोनो वस्त्र पहिरै छै तऽ ओ छिए धोती आओर महिला कोनो भी वस्त्र पहिरै छै ओ छिए साड़ी हमर मिथिलाञ्चलके जिनका महिलाके शादी नहि भेल रहै छै ओ सलवार पहिरै छै हमर मिथिलाञ्चलमे बहुत एहन पुरुष छै आओर महिला छै जे अपन पोशाकके बहुत बढ़िआँ नजरिसँ देखै छै ओ अप हमर मिथिलाञ्चलके शोभा बढ़बै छै